सरकारनिफ्राय मोननाय रां दाहार होनोब्ला आंथ' मोना ए पि एल हिसाबै आं मोना नाथाय बि पि एल फोरा नितसय मोनो बिथांमोननो जासिनानैब्लाबो हरो आरो आबाद मावनो थाखाय सरकारा सुबिदा होयो जेरै पि एम किसान बयबो मोननो हायो आबादारिफोरा आरो बेखौ बे रांखौ लानानै मोजां रोखोमै रोखोमै आबाद मावनानै मुलाम्फा खालामनानै बेखौ माने जि बेंकनिफ्राय रा रां दाहार लादोंब्लाबो बेखौ नों सुख'फिननो हायो सुख'नानै आरो जेसेबां लादोंमोन नोङो एक लाख लादोंबा दुइ लाख लानानै आरो फार्मखौ नोंनि बे आबादनि फार्मखौ नोङो फेदेरनो हायो मुलाम्फा खालामनो हायो मानोना सरकारा नोंनो गोरलैयैनो रां दाहारखौ हरो नाथाय जोंसो जोंनि आबादारिफोरासो रांखौ सुख'फिना रांखौ गथायफिना सरकारनो लायो आरो जानानै लोंनानै जानानै फोजोबो जौ लोंनानै बेदर फिसा जानानै फोजोबो नाथाय नोङो जानांगौबा मुलाम्फानिफ्राय एसे जानांगौ आं सानो नोंहा जानो थाखाय दंखायो नों दाहार लादों मानि थाखाय आबाद मावनानै रां आरजिनो थाखायसो नोङो दाहार लादों बेखौ नोङो सुख'फिननांगौ आरो नों दाहार लाफिननानै आरो फार्मखौ गेदेर खालामनांगौ सरकारा गोबां रोखोमनि रां होयो जाय माने सरकारा रिभिनिउ कालेकसना देरो बारायोब्ला सरकाराबो देब्लाप जायो नालाय बेखायनो रां दाहार होयो मानि मा होनो बेखौ इनभेस्टमेन एक्सपेन्डिसार नङा बे इनभेस्टमेन खालामो जाहाथे आबादारिया देब्लाप जायोब्ला सरकाराबो जाहाथे देब्लाप जायो रेभिनिउ कालेकसन खालामनानै माने बयबोखौबो आं खावलायो बेखायनो रांखौ दाहार ला नाथाय मोजां रोखोमै बाहाय नाइनटि पारसेन्ट सुबुङानो नाथाय मोजां रोखोमै बाहाया जायनि थाखाय माने दुखु जारलायाव भुगिनायनिफ्राय बारग'नो हाया बेनो बे अब'स्थायाव थायो गाज्रि अब'स्थायावनो थाहैयो न'खरनि न'खरा मोजां आबाद रां दाहार लानानै सुख'फिननायाव न'खराव उनावहाय माने गाज्रि जेंना फैयो एबा फैनो हागौ बे जेंनाया जाहाथे फैया रांखौ दाला दाहार ला आरो मोजाङै सुख'फिन आबाद मावनाया मोनसे इन्टारेसथिं इन्टारेसथिं बेखायनो बयबो जाहाथे मोजां रोखोमै रांखौ लानानै मोजां रोखोमै बाहायो आरो आबादखौ ज'खा होयो जौगाहोयो आरो हादोर हादोर जौगानायाव जाहाते हेफाजाब होयो दाइरेक्ट इनदाइरेक्टलि बयबो जाहाथे आबादारिफोरा हेफाजाब होयो बे आंनि खावलायनाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे आबाद सोरकारनिफ्राय मोननाय रां दाहारनि सोमोन्दै बुंनाय बेखौ फोजोबबाय